हाँ दूसरा धर्म मेरे को आकर्षित इसाई धर्म करता है दूसरा धर्म जो है मेरे को इसाई धर्म आकर्षित करता है जो कि किसी में भेद भाव नहीं रखते हैं लोग और वो लोग अच्छे से मिलते हैं जैसे कि वो लोग चर्च में जाते हैं उनका मानता है तो सबसे प्रेम व्यवहार से रहते हैं जैसे वैसे तो धर्म कोई भी हो किसी से भेदभाव करने को नहीं सिखाता है मनुष्य ही भेदभाव करता है उ लोग का धर्म थोड़ा सा यह है कि उनका भगवान ये लोग बताते है भगवान कि दुःख ये अपनी कष्ट लिए जान दिया और वो ईसा मसीह ने अपना कुर्ब किया फिर वो जिंदा हो उठे ऐसा ऐसा वो लोग बताते हैं क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ वो लोग ज़्यादा रहते हैं इसके लिए वो मैं उस धर्म से मैं थोड़ा सा आकर्षित हुआ हूँ वो धर्म है ऐसा कि सबसे मिल जुल के रहते हैं लोग वो लोग है कि हमेशा प्यार मुहब्बत ही बाँटते हैं अहिंसा नहीं करते किसी से हमेशा मिल जुल के और दुःख दर्द में साथ देते हैं जैसे उनकी एक लेडिज़ थी वो सिस्टर होती है कोई भी बीमार हुआ तो तुरंत इलाज़ के लिए ले कर चले जाते हैं लोग ऐसा मैंने स्वप्न देखा है कि वो लोग हमेशा गरीबों की सहायता करते हैं इसके लिये वो धर्म से थोड़ा मैं आकर्षित हुआ हूँ और उनका त्योहार आता है जो भी क्रिसमस वो लोग क्रिसमस आता है तो हमेशा वो मिल जुल के ही मनाते है केक उक बाँटते हैं चर्च में जाते हैं तो केक उक बाँटते है और आते हैं तो सबसे हाथ मिलाते हैं तो इसलिये थोड़ा सा उस धर्म से मैं आकर्षित हूँ वो धर्म मुझे ये अच्छा लगता है अपना धर्म तो अपना धर्म है लेकिन इसके अलावा वो धर्म भी मुझे अच्छा लगा है जैसे बौद्ध धर्म हुआ ये धर्म हुआ सब धर्म तो कोई भी धर्म है तो आपस में बैर रख सिखाता नहीं लेकिन मेरे को सबसे अच्छा अपना धर्म छोड़ कर ईसाई धर्म थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो धर्म वो लोग गरीब लोगों को भी उप ऊपर उठाते हैं भेद भाव नहीं रखते हैं कि ये छोटा है गरीब है ये इसका पानी छुआ हुआ पानी नहीं पीने का इसका यह है जैसे अपने धर्म में कभी कभी होता है अपने धर्म के पंडित लोग रहते है कि छोटे बिरादरी को सम्मान नहीं देते हैं ऐसा उस धर्म में नहीं है उस धर्म में सबको सम्मान मिलता है इसके लिए थोड़ा सा वो धर्म आकर्षित करता है इसलिए मैं उस धर्म से थोड़ा सा आकर्षित हूँ क्योंकि वो भेद भाव नहीं रखता है अपना धर्म तो अपना हीं धर्म है अपना धर्म को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ इसके अलावा उस धर्म में भी थोड़ा आस्था है क्योंकि उन लोगों के बीच में मैं रहा हूँ इसके लिये अच्छा लगा है इसके लिए उन लोगों से थोड़ा लगाव हुआ है इसलिए ईसाई धर्म भी अच्छा लगता है ये ही बोलू